हेलो हँ ई महावीर केँ छथिन आ जैन धर्म की होइत छै

हूँ हँ हँ जीभमे

छै इएह

हँ

ठीक ठीक